ہیلو السّلام علیکم کیا آپ سبزی مارکٹ سے بات کر رہی ہیں ہاں تو مجھے کہنا یہ تھا کہ مجھے کچھ سبزیاں چاہیے تو کیا آپ کے یہاں سے مل جائیں گی مجھے سبزی تو مجھے بہت ساری چاہیے آپ بتائیے یہ کہ آپ کے پاس کون کون سی سبزیاں ہیں

اچھا تو مجھے ہے نا ایک کلو گاجر کر دیجیے اور ایک کلو آلو آپ لکھ لیجیے یہ سب ایک کلو ٹماٹر ہاں اور ایک کلو گوبھی اور ایک کلو ہری مٹر تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان سب کی جو بھاؤ کتنے کتنے ہیں اور آپ مجھے کتنے میں دیں گی اور جور کیا

اچھا پر یہ تو تھوڑے مہنگے لگ رہے ہیں مجھے آپ تھوڑا سا کم کر دیجیے ذرا اچھا وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اچھی اچھی مال دیں گی تو میں آپ سے دوبارہ بھی لوں گی تو آپ ایسا کیجیے کہ تین سو بیس روپیے میں مجھے دے دیجیے یہ اچھا تو ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیز کو پیک کر کے رکھ دیجیے میں ایک گھنٹے میں آ کر کے آپ سے لے لوں گی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر شکریہ آپ کا آپ یہ سارے سامان پیک کر کے رکھیے میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ